السّلام علیکم جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہندوستان میں تعلیمی نظام کیسا ہے اور یہ دوسرے ممالک سے کیسے موازنہ کرتا ہے تو ہمارے جو ہندوستان میں تعلیمی نظام ہے وہ اور ممالک سے بہت زیادہ الگ ہے یہاں پر ہر طریقے کی تعلیم لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے اُردو ہندی انگریزی سنسکرت ہر طریقے کی تعلیم لوگوں کے لیے اولیبل ہے مطلب فراہم کی جاتی ہے یہاں پر کوئی ایک محدود دائرہ نہیں ہے کہ نہیں آپ صرف یہی پڑھیں گے یہاں ہر ہر انسان کو ہر شخص کو الگ الگ طریقے کی تعلیم حاصل کرنے کا پورا پورا اَدھیکار ہے اور دوسرا ہے کہ ہم کن چیزوں سے محروم ہیں اور کن چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ محروم محروم یہ ہے کہ تعلیم میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں کو وہ اپورچونیٹی نہیں مل پا رہی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے تو وہی کہیں گے اب مان لیجیے ابھی فی الحال ہمارے ہندوستان میں ایک نیا پروگرام آیا ہے فور ایئر این ای پی ٹوئنٹی ٹوئنٹی این ای پی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کیا ہے کہ اِس کے تحت سارا پورا ایجوکیسن جو سسٹم ہے وہ چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے پچھلی جو ہمارا پہلے ہندوستان کا جو وہ تھا تعلیمی نظام وہ بالکل الگ تھا اور این ای پی کو دیکھتے ہوئے بالکل الگ کر دیا گیا ہے تو یہی ہے بس اور ہمارے حساب سے تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو جو ہماری خواتین ہیں اُن کو زیادہ اِس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے ہمارے حساب سے اِن چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے کہ اور خواتین کے لیے زیادہ اپورچونیٹیز ہونی چاہیے